नमस्कार हांवें कांय पुस्तकां तुमच्या एपाचेर मागयल्लीं तीं म्हाका खूब गरजेचीं आसलीं तीं वेळान आयलीं तीं पळयल्या उपरांत तीं म्हजे गरजे प्रमाण ना अशें म्हज्या लक्षांत आयलें म्हणून तीं हांव परत धाडटां म्हाका हांवें फारीक केल्ले पयशे परत धाडचे हांव पुस्तकांचीं नांवां आनी तेंच्या तांचें मोल सांगतां हिमालयांत लेखक रविंद्र केळेकार जपान जसा दिसला लेखक रविंद्र केळेकार ब्रह्मास लेखक उदय भेंब्रे व्हडलें घर लेखक उदय भेंब्रे एकनाथी भागवत लेखक म्हाका खबर ना आनी ताचें मोल आसा पयल्या पुस्तकाचें मोल एकशें पंचवीस रुपया दुसऱ्या पुस्तकाचें मोल एकशें पंचवीस रुपया तिसऱ्या पुस्तकाचें मोल तिनशें पन्नास रुपया चवथ्या पुस्तकाचें मोल दोनशें पन्नास रुपया चवथ्या पुस्तकाचें मोल तिनशें पन्नास रुपया आतां म्हाका जी पुस्तकां जाय तें सारकें पळोवन हांव परत एकदा ऑर्डर धाडटां तो परंत तुमी म्हज्या पुस्तकाचें हांवें फारीक केल्लें मोल म्हाका परत धाडचें ही विनंती